जब हम बचपनमे अपन इसकुल गेल छथिन तऽ सभसँ पहिने आयल रहै टूरके तऽ हमर प्रिन्सिपल हमर इसकुलके सारा टीचर सारा हमर सारा क्लासके सारा विद्यार्थी छात्र छात्रा सभ हमसभ गेल छथिन घुमै लऽ तऽ हम अपन इसकुलके सभसँ खुशीवला महसूस केलहुँ जब हम अपन सभ साथी सङ्गीके साथ घुरै लए गेल रहौ जब घुरै लए गेल रहौं तऽ ओइ जगह सभ साथी सङ्गी मिलिकऽ अपन इन्जॉय केलहुँ राजगीर गेल रहौं घुमलहुँ फिरलहुँ देखलहुँ सभ चीज देखलहुँ राजगीर एक गावसँ उठिकऽ एक शहरी क्षेत्रमे गेलहुँ शहरी क्षेत्रमे जब गेलहुँ तऽ शहरके माहौलके दखलहुँ कि इहाँ ई छै इहाँ एना रहै अय सभ चीजपर बेसी जोर दै छै आदमी शहरके तरफ जाइ छै हमसभ गेलहुँ घुमलहुँ फिरलहुँ अपन इसकुलके तरफसँ टूर करलहुँ तऽ हमर इसकुलके टूरमे सभसँ यादगार पल ओहे रहै छथिन